میرے خاندان میں بہت سی خاندانی ترکیبیں ہیں خاندانی ترکیب میں سے ایک تلوار چلانا ہے میرے پر دادا بہت اچھے تلوار باز تھے جو کہ بہت اچھی تلوار چلانا جانتے تھے میرے پر دادا نے میرے دادا کو تلوار چلانا سکھایا اس کے بعد میرے دادا نے میرے پاپا کو تلوار چلانا سکھایا اور اب میرے پاپا مجھے تلوار چلانا سکھا رہے ہیں اب بھی وہ مجھے ایک لکڑی کی ڈنڈے سے تلوارچلانا سکھاتے ہیں تلوار چلانا ایک بے حد ہی اچھی کلا مانی جاتی ہے حالانکہ تلوار چلاتے وقت ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے کہ تلوار چلاتے وقت ہم کہیں خود زخمی نہ ہو جائیں تو میرے خاندان میں بہت ساری خاندانی ترکیبیں ہیں جس میں سے یہ تلوار چلانا ہے ابھی میں تلوار چلانا سیکھ رہا ہوں جو کہ مجھے تلوار چلانا بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں ابھی ایک لڑکی کے ڈنڈے سے تلوار چلانا سیکھ رہا ہوں